ہلو یہ ایل آئی سی سے بول رہی ہیں آپ مجھے کچھ انشیورنس وغیرہ کرانے تھے کیا آپ کے پاس ابھی اویلیبل ہیں جی بہت اچھا اچھا اور کس کس طرح کے انشیورنس کراتی ہیں ہیلتھ انشیورنس وغیرہ اور ویکل انشیورنس بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس اچھا اچھا جی بہت اچھا آپ ہیلتھ انشیورنس کے بارے میں بتائیے کس کس طرح سے پروسیس ہے اس کا اور کیا کیا ڈاکیومنٹ آپ کو دینے ہوں گے اور مہینے میں کتنے پیسے اس کو دینے ہوں گے اس کے اچھا اوکے ٹھیک ہے

اچھا اچھا اس میں کچھ ڈاؤن پیمنٹس وغیرہ بھی ہوتی ہیں جی ٹھیک ہے اچھا یہ اگر ایکسیڈینٹ وغیرہ یا کچھ انجریز ہوتی ہیں تو آپ کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق آپ کی کمپنی پورے پیسے پے کریے گی یا کچھ پرسینٹیج کے حساب سے آپ پے کریں گے اچھا اچھا جی بہتر ہے اور ڈاکیومنٹس کیا کیا لگیں گے اس میں ٹھیک ہے جی بہتر ہے میں آپ کو مشورہ کر کے بتاتا ہوں اس کے بارے میں ٹھیک ہے شکریہ